आबाद मावनाया आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो बियो सैथो खोथा नाथाय बोथोर बोथोरजों सोनारोब्लाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो आबादखौ आबाद मावबोबाय थानाय हिसाबै

माबादि समाव आबादखौ मावोब्ला मोजां जागोन सानसे लेट खालामबा लेट जागोन ना सानसे सिगां लेट खालाम सिगां माने आबादखौ गायोबा मोजां जागोन मावबा मोजां जागोन दा बैफोरबादिआव एसेब्लाबो गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो मावबोनायनि थाखाय एसे माने

माने आखा फाखा जाबोबाय आरो दा थेवब्लाबो रिक्स लानाय लानो थाखाय माने थुलुंगाखांहोनाय बाथ्राफ्रा जाहैबाय बे बिथांनो मोनसे बेहाय गावनि सायाव बिसास बिसास थानांगोन आरो नों मावनो हाथारो होननाय सोदोबा बाथ्राया गावनाव गावखौनो गाव थिग खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो दा बैफोर बाथ्राया जुदि नोंनि गोसोआव जुदि थिग फैयोब्ला आबादा माने बोथोरनि सायावबो मोजांजा गाज्रिजा मानि गोसोआव बिराद थुलुंगाखांनाय फैयो आरो बे आबाद गाज्रि जायोब्ला जोङो माने एमफौ जाबाय एमफौ जानायफोरखौ जों एसे मुलि होबाय बे हासारा माबा आबादा एसे भिटामिन खम जादों भिटामिन खम जानायफोरखौ जोङो एसे हासारफोर होनानै एसे आबादखौ मोजां खालामनो हायो बेफोरबायदि राहा लानाय जायो आरो आरो जेनेबा बबेबा बबेबा आबादफ्राव दैनि गोनांथि जायो बे दैखौ जोङो हाजासे होनो हायाब्लाबो माने एसे एनैखौ जोङो जगार खालामनानैबाबो होनाय जायो आरो बे बायदि राहा लानाय जायो